میں کوئی ساز تو نہیں بنا بجا پاتا ہوں بٹ مجھے گٹار بجانا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اسے بجانے سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ جب بجاتا ہوں تو مجھے ایک الگ سی محسوس ہوتی ہے دھن اور اس سے اگر سنگنگ کرتا ہوں تو اس پہ بہت مدد مل جاتی ہے ہمیں گانا گانے میں اور میوزک بننے میں وہ سب میں آسان طریقہ ہے میوزک بننے کا اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے کیونکہ گٹار ایک ایسی لکی چیز ہے جو ہمیں بہت تو راغب کرتی ہے اور کئی پرکار سے ہمیں میوزک بننے میں سہیوگ دیتی ہے اور بہت سی انیک پریشانیوں سے کیونکہ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اور گٹار کی دھن سن لیں تو بہت آپ کو سکون ملے گا کیونکہ یہ ایک پرکار کی چیز ہے جو ہمیں بہت اچھا محسوس کراتی ہے اور میوزک کو جان و جان لگاتی دیتی ہے